हॅलो माताश्री रॅसटोरंटाचे मालक उलयतात न्ही म्हाका दोन लोकांची ऑर्डर दिवपाची आसली एक व्हेज आनी एक नॉन व्हेज व्हेजान पुलाव व्हेज आनीक पनीर हे दिवपाचे आसले ऑर्डरीक आनी नॉन व्हजाक तुमी बटर चिकन आनीक बिरयानी जी व्हेज आसा ती ऑर्डर काणकोण हांगा पाळोळ्या जाग्यार दिवपाची आसा म्हजो जो फ्रेंड आसा तो येतलो हांव ताका सांगता ज्या अमक्या जाग्यार राव म्हणून सो तो तुमी थंय व्हरून डिलिवरी दियात नॅक्ट आसा ती नॉन व्हेज ती म्हाजो म्हाका दिवपाची तिजो ऍड्रेस हांव तुमकां सांगतां पाटणे थंय दिवपाची आनीक जी व्हेज आसा तितून जर तर पुलावाक तुमी बरें व्हेजीस घालता जाल्यार बरें आसतले आनीक जेवण जे आसा तें मातशें तेलकट नाका प्लस आनीक स्वीटय बी मागोवपाचे आसलेले गुलाब जामून आनीक आनी आसा तें आमचे रसगुल्ला बट थोडे आसा तें ताका डायबीटीस आसा सो तुमी शुगर मातशी कमी करात आनी वेळेत जर तुमी पावयले जाल्यार तुमकां रेटींगय बरी दितली आनीक तुमचे सद्दाचे कस्टमर सो तुमी मातशें पळयात बेगीन डिलीवरी करात आनीक बेगीन पावयात